भारताक खाशेले लेंन्डमार्क हातूंत एक मुख्यत्वान आसा ते केरळा मुन्नार हो स्पॉट थंय पर्यटक बऱ्यापैकी प्रभावीत जातात दुसरी गोवा गोवा भितर दुदसागर पळोवप प्लस हांगची मंगेशी ही देवाली मंगेशी देवूळ किंवां कवळें शांतादुर्गा देवूळ पर्तगाळी म्हणटा थंय पर्तगाळ जिवोत्तम मठ मागीर सुर्ला म्हणटा थंय एक शंकराची प्रथम देवूळ आसा हे देवूळ अशी प्रलबीत करपाची गो गोंयांतय बी भरपूर खाशेले लेंन्डमार्क आसात तशेंच आमी उटी हो एक पर्यटक स्थळ आसा मागीर रामेश्वर एक बरें पर्यटक स्थळ आसा मागीर केदारनाथ हो एक पर्यटक स्थळ आसा ताज महाल गेट व्हे ऑफ इंडिया हे अशें खाशेले लेन्डमार्क पर्यटकांक प्रलबीत करपी आसात